میرے باورچی خانے میں بہت سارے ڈیلی کے آلات ہیں جیسے مکسر مشین مسالہ پیسنے کے لیے اور اسی طرح سے گرانڈر ہے اور گیس سلینڈر اور اون ہے پہلے زمانے میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی بس لکڑی جلانے والا چولہا ہوا کرتا تھا لیکن آج کے دور میں سب کچھ بجلی کے آلات سے ممکن ہے اگر آپ کو کھانا بنانا ہے تو بجلی کا استعمال کر کے آپ کھانا بنا سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کو مسالہ یا جوس نکالنے کی ضرورت ہے تو مکسر مشین کا استعمال کر کے اپنی یہ خواہش پوری کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ تقریباً ہم تمام کام بجلی کے آلات سے کرتے ہیں اور دن بدن اس آلات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے